मेरा पसंदीदा खेल बास्केटबॉल है और मैं इसे इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि बास्केटबॉल खेलने से शरीर ऊर्जावान बनता है मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं और ये तनाव को भी काम करता है और मैं इस खेल ने इस खेल को पसंद करती हूँ और मैंने इस खेल को बास्केटबॉल को खिला भी है और मुझे ये खेल सिर्फ़ खेलना है पसंद ही नहीं है मुझे इसे देखना भी अच्छा लगता है जब कभी भी ये मैच कहीं हो रहा होता है जहाँ मैं नहीं खेलती हूँ तो मैं उसे देखने जरूर जाती हूँ